आमच्या गांवान कोणाकूय सुणो चाबलो जाल्यार पयली गजाल म्हळ्ळ्यार आमी ताका भियो नाका म्हुणून हें दितात धीर दितात कोसोत भियो नाका म्हुणून कांय जायना म्हुणून आनी मागीर ताजी जी जखम डॅटॉल लावन धुवन घेतात आनी मागीर लागींच्या प्राथमीक आरोग्य केंद्रांत वचून तीं इंजॅक्शनां घे म्हणटात ताका तीं मागीर आतां पयलीं कितलीं आश चड आशिल्लीं आतां सात जाल्या तंच्या अमक्यात दिसांनी घेवपाचीं आसतात सो तशें करतात आनी मागीर सुणे चड जाल्या अशेंच लोकांक त्रास करता जाल्यार थंय वस सरकारा कडेन त्या खात्यान वचून कंप्लेन करून मागीर तांकां धरून व्हरूंक लायतात